किताब जो होता है हमलोग को ज्ञान प्रदान करता है जब हम आखिरी किताब रामायण जब उठा के पढ़ते हैं तो रामायण में प्रभु श्री राम चंद्र जी का जन्म से लगा के और लंका युद्ध तक और उसमें सम्पूर्ण जो रामायण है उसमें पढ़ते हैं तो हम लोग को एक अद्भुत ज्ञान मिलता है कि प्रभु श्री राम चंद्र जी ने अपनी मर्यादा के लिए रखने के लिए पिता का आदेश और माता का आदेश मान के जंगल चले गए हमको यही उनका विशेष तब दिमाग में ना लेने आता है कि प्रभु श्री राम चंद्र जी ने माता और पिता का आदेश मानकर जंगल चले गए और भाई भरत को राजपाट सौंप दिया और आज कल के लड़के जो होते हैं कि नहीं मान पाते हैं माता पिता का बात शादी हो जाती है उनका सिस्टम अलग हो जाता है उनका इसलिए हमलोग को रामायण जो है तो ज्ञान देती है प्रभु राम चंद्र जी ने मर्यादा को रखने के लिए क्या क्या नहीं किया अपने जंगल चले गए जंगल में मूलकन्द जो आता था ओ खाकर जीवन व्यतीत किये और भाई भी लक्ष्मण जैसा होना चाहिए लक्ष्मण अपने भैया के लिए जो कि चौदह साल सेवा करते रहे और जागते रहे उस समय का भाई भाई में इतना प्रेम रहता था मान लीजिए भरत को ले लिजिए वो राजपाट देने के लिए व्याकुल हो गए और आज कल के भाई हैं कि राजपाट लेने के लिए व्याकुल हैं अब देखिए यही सब रामायण में दिखाया गया है प्रभु रामायण में सब प्रभु का सारा विवरण लिखा गया है कि जीवन में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए वो हमलोग को ज्ञान देता है आज आजकल का क्या है कि सबका काम हो जाए लेकिन एक भाई का भाई से काम नहीं होना है इतना समय खराब चल रहा है कि वो जो कहेंगे कि देखिए उनका काम हो जाए मगर हमारे भाई का नहीं हो अगर वो आता है तो हम नहीं खाएंगे पहले के युग में इतना प्रेम भाव था कि लोग आपस में मिल के रहते थे हम देखे हैं कि जब शादी विवाह पड़ जाता था पहले लोग तो चारपाई लोग जुटाते थे गाँव गाँव से और

शादी के पहले दूध लोग बोल देते थे कि देखिये हमारे यहाँ शादी पड़ गया है दूध चाहिए तो दूध अपना पहुंचा देते थे लोग आज कल के लिए जायेंगे मांगने के लिए तो कहेंगे कि हमारे तो पास तो दूध है नहीं हमारा भैंस हीं नहीं लगी नाना प्रकार के बहाना वो बना देंगे क्योंकि प्रेम नहीं है वो रामायण पढ़े नहीं हैं जो रामायण पढ़ते तो ऐसा नहीं कहते उनके अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ उसका गुण अवगुण मालूम रहता केवल पढ़ाई लिखाई काफी नहीं है जीने ज़िंदगी जीने के लिए समाज में रहने के लिए रामायण भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो हमलोग को जीने के तौर तरीका बताती है कि इस तरह जीने जीने में उसमें पुण्य मिलेगा चौरासी लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ शरीर जो है मानव का है मनुष्य तन बड़े भाग मानुस तन पावा सुर दुर्लभ सत संत ही गावा तो चौरासी लाख योनि में सबसे उत्तम जो शरीर मिली है मानव का तो हमलोग को विचार करना चाहिये कि हमलोग किस तरह से रहें जीवन में हम लोग का नकल करके जो बच्चे हैं कहें कि देखिए संस्कार पे चल रहें हैं मर्यादा में हैं तो मर्यादा में रहेंगे तो सारी सिस्टम ठीक ठाक चलेगा अगर मर्यादा बिगड़ गई तो आप पे उंगली उठने लगेगा ऐसे तो कहने के लिए बहुत सब लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे भी उंगली उठा दिए तो वो बात लेकिन आज उनका सब कीर्तन भजन गाते हैं जब भी बात चलता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामायण का बात चलता है कहने के लिए अब तो बहुत कुछ लोग कहते हैं उसकी बात नहीं लेकिन हमलोग को कैसे रहना चाहिए कैसे चलना चाहिये जब रामायण उठा कर देखेंगे तो उसमें सब सारी स्थान दिखाए हैं और जीवन में मर्यादा में रहेंगे नशा मुक्त रहेंगे तो सारी सिस्टम आप सोचेंगे विचार अच्छी अच्छी बातें करेंगे समाज में कदर आपकी होगी जब नशा करते हैं रावण महाराज बहुत ज्ञानी थे वो नशा का सेवन करते थे इसलिए उनका राक्षस में गणना होने लगी क्योंकि वो बहुत विद्वान थे लेकिन वो जब नशा का सेवन करने लगे तो उनका राक्षस में गणना होने लगी आप देखे होंगे कि एक स्त्री का जब बलपूर्वक चोरी कर के लाए फिर उसके बाद में प्रभु राम चंद्र जी ने गए लंका पर बुराई पे अच्छाई का विजय पाए